होशंगाबाद जिले में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें रबी और खरीफ़ है जैसे कि यह फसल मा खरीफ़ फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है इसकी प्रमुख फसलें धान ज्वार बाजरा मक्का कपास पटसन और मूंगफ़ली आदि हैं इन फ़सलों के पकने में कम समय इन फसलों को पकने में कम समय लगता है इन फ़सलों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम होता है और रबी की फ़सल जैसे कि यह फ़सल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है इसकी मुख्य फ़सलें गैहूँ जौ चना सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि हैं इन फ़सलों के पकने में अपेक्षाकृत आ अधिक समय लगता है इन फ़सलों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन अधिक होता है जैसे कि चावल को हम कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं पापड़ बनाने में डेली चावल खाते समय चावल बनाने में गन्ने को हम जूस के माध्यम से भी पीते हैं गेहूँ की हम रोटियाँ बनाने के लिए उपयोग करते हैं कपास को हम रुई की बत्तियाँ बनाने के लिए उपयोग करते हैं और कई प्रकार के रजाई गद्दे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं